जी जी साईं जी जी जी जी एड़ी काई शिकाइत अॼु ताईं आई त कोन्हे

अॻिना यानि के ख्यालु रखियो वेंदो जी साईं इन जी कोशिशि पूरी कंदासीं की अहिड़ी काई शिकाइत अॻिना न अचे